असां सिंधियुनि जो इतिहासु तमामु ई वॾो आहे छो जे सिंधीयत सां ई असांजे इतिहास में घणेई शयूं आहियूं आहिनि जीअं मोहनजोदड़ो हुजे या असांजे इतिहास में राजा डाहिर सेन हुजे त इन्हनि सभिनी जो जेको आहे उहो सिंधी भाषा जो हिकु वॾो दरोहर आहे ऐं असांजी सिंधी भाषा एतिरी जंहिंखे चइजे अमीर या रहीस आहे जेका ॿियनि भाषाउनि ऐं संस्कृतियुनि जी वॾी माना रखे थी इन में छा आहे की ॿियूं भाषा ऐं संस्कृति भली थोरी ॾुखी आहे ऐं असांजी भाषा इन मुताबिक़ि तमामी ई सहुली ऐं जल्दी सम्झ में अचण वारी आहे असांजी जेका संस्कृति आहे सां सिंध खां हलंदी पई थी अचे इहा संस्कृति में असांजी कढ़ाई बुनाई बि आहे ऐं असांजी उथणी वेहणी बि आहे ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु खाधा पीता असां सभु इन में ॾाढा ई अमीर आहियूं इयो चवण खपे ॿेअनि ॿोलियुनि में बि ई ॻाल्हियूं हूंदियूं पर जेका असांजी सिंधीयत जो वजूद आहे उहो त तमामु ई जंहिंखे चइजे आहे न अमीरु वजूद आहे इन में घणेई शयूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे असां प्राइ अॼु विसरंदा था वञूं ऐं असांखे उन खे ई करिणो आहे असां ॿेअनि संस्कृतियुनि जे मथा उन जी शइ थोपियूं कोनि था पर असांजी जेका संस्कृति आहे असां तमामु सुठी रहीस ऐं वॾी आहे